اردو ایک بہت پیاری زبان ہیں اک بہت پیاری بھاشا ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے اور جب کوئی اردو بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے منہ سے پھول گر رہے ہوں اور بہت زیادہ سننے میں ایک دم اچھی لگتی ہے اور اردو میرے شہر میرے اسٹیٹ میں بہت اچھا مقام رکھتی ہے جیسے لکھنؤ میں اردو بہت زیادہ بولی جاتی ہے میرے شہر میں بھی اردو بہت زیادہ بولی جاتی ہے شاعر لوگ اردو کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں غزلیں اردوں میں لکھی جاتی ہیں میری ماں کی بھاشا بھی اردو ہے اور میرے ابا بھی اردو ہی کا ہی استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ اور اردو تجارت میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اردو ایک بہت اچھا خطاب رکھتی ہے مقام ہیں اردو کا ایک بہت اچھا اور اردو کے ہی جو گانے وغیرہ لکھے جاتے ہیں وہ اردو میں ہی لکھے جاتے ہیں اور اردو ایک بہت اچھی بھاشا ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے